हय हांवेन अशी खूब जाणां पयल्यांत आतां एकटे चली एकटी चली आसा ताणेन बी कॉलेज डिग्री घेतल्या बी ए घेतला बी ए डिग्री बॅचलर्स ऑफ बॅचलर्स इन आर्ट्स सो तें बरें शिकता करता आतां ताजो प्लेन आसा की तें प्रोफेसर जातलें म्हणून तें आतां मास्टर्स करता सद्या तरी एम ए करता गोवा युनिवर्सिटीन बरें चल्लां सगळें